आज के समय में भारत में अनेक फैसले होते हैं जिसमें भारत बहुत ही अच्छा कर रहा हैं भारत सबसे अच्छा देश है हमारा भारत में अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और अच्छे लोग के साथ साथ उनमें अच्छे विचार होतें हैं और अच्छे पर फैसलें सोच विचार के लेते हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके अपने अच्छे शिक्ष अच्छी पढ़ाई स सब सस्ती हो जाती फीस भी कम लगता हैं और आज के ज़माने में आज के ज़माने में लोग कपड़े हल्का पहनते हैं और हल्का पहनते हैं आधा भाव का और चढ़ा हो गया पैंट जींस का और उससे अनेक प्रकार के कपड़े पहनते हैं पहले के ज़माने में क्या था सूती कपड़े पहनते थे लोग मोती रहता था पूरी पूरी बांह पहनते थे ढे ढेर लोग बहुत लोग पहले के ज़माने में पूरी बांह पहनते जिससे उसे धूप से बचा जा सकें और आज के ज़माने में देखा जायें तो लोग हाफ पहनेंगे हाफ गंजी हाफ उस तिशट पहनते हैं घाम लगें जाए न लगे इससे पहले के ज़माने में क्या था वह धूप से बचने के लिए फूल कपड़े सूती मोटी कपड़े से जिससे अ पहले के कपड़े उजर से आपके मॉडल के ज़माने में कपड़े बहुत हल्के हल्के नये नये डिजाइने में बहुत से कपड़े आने लगे जी बहुत से क्वाल्टी के कपड़े बहुत से अच्छी अच्छी क्वाल्टी की कपड़े आने लगे हैं जिससे हमरे शरीर पहनने पर पता ही नहीं चलता कि क्या पहनें हैं कौन सा कपड़ा पहने हैं कपड़ा पहनें हैं कि ना पहनें हैं खाली मुझको एहसास हूँ देखें हैं तभी प जान पाते नहीं तो सिर्फ पहने शरीर में एकदम हल्का रहता हैं कपड़ा पता ही नहीं चलता हैं एकदम हल्का कपड़ा रहता हैं पहले के ज़माने में लोग पूरी बांह के पैंट पहनते सीओ सिआवा पैंट पहनते थे कुर्ता पैजा कुर्ता हो गया धोती गया ये कुल बहुत लोग बहुत पहले के ज़माने में पहनते थे अब के ज़माने में लोग जींस का पैंट पहनते हैं उ पुट टिसए हो गया नया नया डिज़ाइन में आ गये हैं सएट कटिंग वाला पैंट पहनते हैं कोट हो गया अनेक प्रकार की डिजाइने साड़ी हो गई उ मा कटिंग कटिंग साड़ी और और अनेक प्रकार के कपड़े जो आधा पूरी बांह का उसको पूरी बांह के बहुत कम लोग पहनते हैं आधे कपड़े आज के ज़माने में बहुत पहनने लगे हैं और हम लोग मार्केट से खरीदते हैं पहले के ज़माने में साथ सब लोग जाते थे मरकेस थे खरीदते सें आज के ज़माने में सब लोग बहुत जिसका मन मोबाईल से मन कर रहा मोबाईल से आ लाइन दे कर मंगा लिए मोबाईल से आ लाइन दे कर मांग लिए कपड़ा अच्छा लगा और बहुत से लोग जाते हैं मार्केट से लेते हैं बहुत स सारे लोग सौपीन करने के लिए शहर में जैसे यह हो गया मेरे मछली जार हो गया इधर लेनिधा कपड़ा बहुत अच्छा मिलता हैं जबसे दिल्ली हो गया बड़े बड़े दिल्ली में भी अच्छा कपड़ा मिलता हैं और गुजरात हो गया गुजरात गुजरात में फैक्ट्री हैं कपड़े का उस उ वहाँ भी अच्छा कपड़ा मिलता हैं और सस्ते सस्ते दाम को मिलते हैं बहुत ही कम दाम में मिलते हैं और अच्छे क्वाल्टी के कपड़े मिलते हैं जिससे पहनने से हमारा शरीर पता ही नहीं हल एकदम हल्का कपड़ा रहता हैं हमारा शरीर एदम दम